जय झूलेलाल मां पंहिंजे खाली वक़्ति में पाण खे कीअं मतिलबु सुठो मनोरंजन करण जे लाइ पंहिंजो टाइम सुठो ख़ुशीअ सां ॿिताइण जे लाइ उन खालिस टाइम में मां वेही करे टीवीअ जा सीरियल ॾिसंदी आहियां जेके मूंखे ॿ टे तमामु सुठा वणंदा आहिनि जीअं असांजे सभु चैनल टीवीअ ते तारक मेहता हलंदो आहे पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल हलंदो आहे वंशिश हलंदो आहे मूंखे उहे तमामु सुठा लॻंदा आहिनि त मां रोज़ु जीअं मूंखे टाइम मिलंदो आहे भले उहो रिपीट टीवीअ में हलंदो उन मुंहिंजे टाइम जे हिसाब सां मां उहे टीवीअ में सीरियल ॾिसंदी आहियां कॾहिं मां मोबाइल में वेही करे पोइ थोरा वीडियो ॾिसंदी आहियां के के कई कई माना वीडियो यूट्यूब में अचनि था के कुकिंग जे मथां अचनि था के पिक्चरियुनि जे मथां अचनि था या के एडवर्टाइज खे ॾिसी करे जीअं काई असांखे शइ वठिणी हूंदी आहे त उन्हनि मां त असांखे तमामु सुठो ई ॼाणु मिलंदी आहे त उहो टाइम मां पंहिंजो थोरो उन में ॾींदी आहियां आहे मूंखे बाक़ी ईअं गीत संगीत ॿुधण जो बि शौंक़ु आहे कॾहिं ॿ मिंट ई मुंहिंजो मनु उदासु थींदो आहे त मां उहो संगीतु ॿुधी करे मां तमामु पाण खे हिकदमि सुठो महिसूसु कंदी आहियां के मां मुंहिंजो सुठे नमूने इहो टाइम गुज़रियो ऐं पंहिंजे हिन कॾहिं कॾहिं बुक में बि दिलि थींदी आहे त मां उहो बुक बि खणी करे पढ़ंदी आहियां मिड़ेई मां पंहिंजो खाली वक़्तु अॼायो न विञाईंदी आहियां कंहिं ना कंहिं टीवीअ में मोबाइल में या संगीत में मां पाण खे तमामु घणो व्यस्त रखंदी आहियां ऐं पंहिंजे मन खे ख़ुशि रखंदी आहियां जय झूलेलाल